हमर पसन्दीदा खेल तऽ कबड्डी छै यहाँपर कबड्डी हम खूब खेलै छी कबड्डी हमरा पसन्दो बहुत छै काहेकि कबड्डी खेलैमे हमरा खूब मोन लागै छै आओर हमसभ बहुत सारा दोस्त हो जाइ छिए सब दोस्त हो जाइ छिए काहेकि एकरामे अथिओ जादे रहै छै कोइ दिक्कत नहि कबड्डी आरामसे खेल रहलिए हँ आओर तनि जादे ओतेक बड़ा मैदानो नहि चाही बैट बॉलमे जइसेकि बहुत बड़ा मैदान चाही कबड्डीले ओतना बड़ा तऽ नहिए चाही छोटा मैदान चाही आरामसे छोटो मैदानमे हो जाइ छै आओर सब साथे खेलैत रहै छिए कबड्डी कबड्डी हमरा खेलैऔले आबै छै कबड्डी खेललासे हमरा खूब मोन लागै छै कबड्डी खेलैमे कबड्डी खेल लेलहुँ दौड़ लै छिए दौड़ो हमरा बहुत पसन्द छै दौड़ै उड़ैमे आओर हम अपन इसकुल उसकुलमे भाग लै छिए दौड़ोमे सबसे आगे ही रहै छिए कबड्डिओमे इसकुल हम जाहि बेर जै हथिन खेललिए हँ कबड्डी मतलब जकरा साथ तऽ हमे जितिए जाइ छिए हमेशा हमेशा नहि लेकिन मतलब अच्छासे खेलै छिए हमर दोस्त उस्तसे जादा अच्छा हमरा आबै छै खेलैले हमर तऽ ई मानना छै कबड्डी कबड्डी ठीकठाक खेलै छिए कबड्डी हमरा मन पसन्दीदा खेल छै